देखिऔ माछ जे छै हमरसभकेँ पहिने तऽ हमसभ ब्राम्हण परिवारसँ बिलॉन्ग करैत छी आ हमरसभकेँ परिवारमऽ माछ मारयके सिस्टम महिलाकेँ नहि छै महिला हमर सभके घरसँ बाहर नहि निकलैत छै ईसभ हँ हमर सभकेँ महिला जे छै पढ़य छै लिखय छै पढ़ि लिखकऽ किछु पैघ ऑफिसर बनैत छै या आई ए स आई पी एस या टीचर या जे भी हमर सभकेँ गाँव घरकेँ महिला नहि निकलैत छै वस्तुतः जे छोट जातिके छै तऽ ओसभ अपन निकलैत छै माछ मारयलऽ लेकिन हमरा सभके अगर माछकेँ जरुरत पड़यए या तऽ मारि लैत छी आ नहि तऽ ओना तऽ मारय तऽ नहि छी बहुत पहिलहियै बच्चामऽ मारैत रही लेकिन ओ समय रहय आब ओ समय नहि छै आब तऽ सभ चीजकेँ महँगाई बढ़ि गेलय हँ तऽ अपन खरीदेकऽ आनि लैत छी आब कतय देखिऔ ब्राम्हणमे तऽ ई सभ सम्भव जे छै न नहि छै ई माछ मारब ईसभ देखिओ ईसभ छियै ग्वारिके काम देखिऔ पहिलुका जे जमानामे जे पैघ लोक कहलकै र जाति जे बनेलकय रह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ई किआ बनेलकय र तऽ ओकरा पीछे किछु कारण रहय तब ई बनेलकय रह ब्राम्हणके काम रहिए पण्डित ब्राह्मण पण्डित छियै शूद्र भै गेल राड़ भै गेल वैश्य बनिआ भै गेल तऽ सभके अपन काम बाँटल रहै आब देखिऔ पहिलुका जमानामे रहय या जे दोकान करैत छै बनिआ तऽ हिन्दु ब्राह्मण नहि करैत रहय दोकान पहिने जे रहय ब्राह्मण पण्डित पर पण्डितारे पर डिपेण्ड रहय अपन ब्राह्मण तऽ शुरुएसँ जमीन्दार रहलय हँ आ जे छोट जातिके छै ओ ओकर नीचाँ रहलय हँ सभ दिन पहिलुका जमाना ई रहै हमर सभके उपजा बाड़ी होइत रहय हमसभ दोसर गोढ़िसभकेँ दैत रहिए कनिटा गहुँम दैत रहि एक किलो तऽ एक किलो माछ दै दैत रहय एक किलो मकै दैत रहिए तऽ दू किलो माछ दै दैत रहय तऽ पहिलुका ई सिस्टम रहय आब जे यऽ खाइयो के इच्छा होइय तऽ अपन अपन जाइ छी मोड़ परसँ या गाँवेसँ खरीदकऽ आनि लैत छी